दिक्खो जी अस सांबा जिले च रौह्ने आं ते सांबा जिले दे बिच्च अस ग्रांऽ अपने संगोआल च रौह्ने आं ते सांबे जिले दे बिच्च साढ़ियां बड़ियां जादा डिशां जेह्ड़ियां मश्हूर नै जिन्दे बिच्च सांबे बिच्च भल्ले बड़े मश्हूर नै भल्ले जेह्ड़े ओह् बनाए जंदे न ते लोग आंदे जंदे बी उस स्टेशन पर बड़े जादा पसंद करदे न खाना ते ओह्दे बिच्च दाली दे बनाए जंदे न ओह् दालीं पहियै पहुयै ओह्दे च मसाले मसुले होर पाईयै शैल तिक्खा बनाईयै ते ओह् बड़े बनाइयै ते ओह् लोक चटनी कन्नै खंदे न ते जियां साढ़े ग्राएं च इसलै जेल्लै बी कोई दिन ध्याड़ा आंदा ऐ दिन ध्याड़ै दे बिच्च सबतू पैह्ले साढ़े इत्थें जम्मू दै बिच्च राजमां चौल बनदे नै ते राजमां जेह्ड़े अस बड़े त्रिक्खे खाना पसंद करने आं एह्दो च नमक बी तेज म्रच बी तेज़ खन्ने आं मसाले मसूले पाईयै ओह्दै बाद च जियां साढ़ै कोई होर ध्याड़ा आंदा ऐ ओह्दे च अस बबर बनाने आं बबर जेह्ड़ा खमीरा होईया उस्सी बब्बर बी आखने आं खमीरे बी आखने आं ओ आट्टे अस गुन्नियै इक हिन पैह्लै रक्खियै ते उस्सी थोह्ड़ा खट्टा करियै ते फिर उसी अस तली तलियै कढ़ाही च बनाने आं ते उस्सी अस बब्बर आखने आं तो ओह् बड़े गै जादा जिन्ने बी साढ़े इत्थे आलै दोआलै ग्राएं च लोक ओह्दे अस पैह्लै बनाईयै ते अपनी कुड़ियें बी भेजने आं जिंदी शादी होई दी होंदी भाज्जी बनाइयै मते मते सारे बनाइयै ते भेज्जने आं ओह्दै बाद च साढ़ै इत्थे घ्यूर बड़े पसंद नै जियां ब्याह् शादी होंदी ऐ ते ब्याह् दै बिच्च जीजै बास्तै सपैशल घ्यूर बनाए जंदे नै घ्यूर जेह्ड़े नै मैदे दा बनदे नै ते उने बड़े अच्छे डिज़ाईन करियै बनांदियां न साढ़ियां माता होर ते फिर उनेईं ओह् जेह्ड़े ओह्दे बिच्च शादी ब्याह् दे बिच्च जादा फेमस नै जीजेई सालियें दी तरफा खलाना ओह्दै बाद च जियां दिन ध्याड़े होर आंदे न ओह्दे बिच्च फिर आलू दी परौंठा बी बड़ा पसंद करदे नै मूली दे परौंठा बड़ा पसंद करदे नै मूली दा शूरा करियै उसी शैल करियै करियै ते मसाले मिक्स मुक्स करियै ते ओह्दे बिच्च मूली दा परौंठा बनाया जंदा ते इयां गै अस आलू दा परौंठा बड़ा पसंद करने आं सवेरै सवेरै ते मूली दे परौंठे पसंद करने आं फिर दूआ होर बड़ियां सारी चीजां गोभी होइया प्याज़ होइया अदरक शुदरक शूरिया ओह्दे च मिक्स करियै ते एह्दा बी अस इक परौंठा त्यार करने आं होर फ्ही साढ़ै इध्दर बनदे नै जियां मिट्ठे च बनदे नै मैद्दे दे समोसे दी तरां उनें ई अस आखने आं ओह्दै बाद च अस होर दिन ध्याड़े च होर बी बड़ियां सारियां सब्जियां बनदियां नै मिक्स सब्जियां बनाई लैंदे नै कोई आईया देहीं भल्ला बड़ा बनांदे नै होर